بائک پہ گھومنے میں بہت مزہ آتا جب ہم لوگ گروپ بنا کے رہتے ہیں دس بیس تیس ریلی یار چلاتے ہیں مخیا آپ سمیتی پرتی ندھی یہاں کا جب جلوس چلتا ہے تو اس میں بائک میں دس گو بیس گو پچیس گو لڑکا ایک ساتھ مل کے چال بیس گو پچیس گو بائک لے کے گھومتے ہیں چلاتے ہیں تو اس کے بعد ریلی بنتا تو اور مزہ آتا ہے جب وہ جھنڈ رہتا ہے جب بہت زیادہ لوگوں کا جھنڈ رہتا ہے تب پھر بائک چلانے میں پھر اور مزہ آتا ہے بائک میں ہو بلیٹ ہو کے ٹی ایم ہو اس طرح کا بائک رہتی ہے سب دس گو بیس گو پچیس گو تیس تیس گو لڑکا جب کوئی چیز کا جلوس ہوتا ہے تو اس جلوس میں بائک لے کے گھومنا چلانا ایک ساتھ ہارن بجانا اس طرح سے بائک میں گھومنا فرنا آواز کرنا اس طرح کا کنڈیشن جب ہوتا ہے تو بہت مزہ آتی اس طرح سے ہم لوگ بائک کو چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا بائک چلائے اس طرح سے گھومیں اس طرح سے پھرے اس طرح سے ان کے ساتھ بہوا اچھے سے مزے اٹھاتے ہیں بائک کا تو پھر بائک میں سلنسر جب خلا خلی رہتی ہے تو آواز کرتی ہے تو بائک اور خوب مزہ آتا ہے اس وجہ سے بائک میں بہت اچھا لگتا ہے ریلی میں گھومنا پھرنا ایس موس کرنا اس طرح سے چلانا فرنا اور اسے گھمانا بہت طرح کا اچھا لگتا ہے جب دس گو بیس گو پچیس گو رہتے ہیں ہم لوگ ساتھی کوئی بھی ایک طرح کا میٹر ہوتا ہے شادی بواہ برات میں جاتے ہیں تب جب بائک کا ریلی لگتا ہے تب بائک میں خوب مزہ آتی ہے تو خوب بہت فاسٹ چلاتے ہیں ایسے گھومتے ہیں فرتے ہیں ایسے چلاتے ہیں تو ہارن بجانا ایسے کرنا اس طرح سے بہت مزہ آ جاتی ہے